ہیلو جی آپ کلثوم بول رہی ہیں جی آپ ہمارے یہاں ہاسپیٹل میں ایڈمٹ تھیں میں نے وہیں سے کال کیا ہے آپ کو آپ کا ہیلتھ ایشو پوچھنے کے لیے فی الحال اب آپ کی طبیعت کیسی ہے تو آپ کچھ رہی ہیں آپ دوائی کو ڈیلی ٹائم ٹو ٹائم لیجیے اور تھوڑا ہاتھ سے ایکسرسائز کیجیے جس سے آپ کا ہینڈ موومینٹ ہو سکے صحیح سے اور جیسے کہ کوئی اور اگر ایشو ہے تو آپ ہمارے کی ہاسپیٹل میں آ کے وزٹ کیجیے اگر کچھ اور اس کے علاوہ ہو تو آپ کو ڈاکٹر کا نمبر ہے آپ ان سے ایڈوائز لے سکتی ہیں اور اچھے سے اپنا خیال رکھیے ہر طریقے سے بچیے جی آپ ہیلدی ڈائٹ لیجیے آئل فری کھانا کھائیے ذرا سا اور تھوڑا ہینڈ موومینٹ والی ایکسرسائز کیجیے ہینڈ موومینٹ اور باقی آپ کی کھانسی وغیرہ کیسی ہے جی اچھا نہیں اگر کچھ زیادہ پروبلم ہو تو آپ بتا سکتی ہیں نا یہ چیزیں جی نہیں تو آپ ایک بار ہیلتھ چیک اپ کروا لیجیے اگر ایسا ہو کیونکہ آج کل وائرل چل رہا ہے اور ویدر بھی ویسا ہی ہے تو اگر آپ کو کچھ بھی تھوڑا بہت ایشو ہو تو آپ آئیے آپ دکھا سکتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی اور سب ٹھیک ہے مطلب کچھ اور تو پروبلم نہیں ہے آپ کو جی نہیں وہ ہوتا ہے جب طبیعیت خراب ہوتی ہے تو ویکنیس ہونے لگتی ہے نا اسی لیے باقی انجیکشنس لگوا رہی ہیں آپ جی اور مطلب یہ ہے زیادہ سے زیادہ آپ اپنا دھیان رکھیے گا کوئی لا پرواہی نہ کیجیے گا یہ چیز ہے جی اور اگر کچھ بھی پروبلم ہو تو آپ کال کر لیجیے گا یا آ جائیے گا آپ مجھے ایک بار کال کر لیجیے گا جیسا بھی کچھ بھی ہو جیسے کھانسی وغیرہ زکام یا پھر صرف بخار جو بھی ہو اگر آپ اگر ہاتھ میں پین ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ پوچھ لیجیے بے فکر ہو کر کے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے تو آپ بتا دیجیے ابھی ایسا کچھ بھی ایشو ہو تو آپ ابھی ہی بتا سکتی ہیں جی باقی یہ ہے آپ اپنا اچھے سے دھیان رکھیے اور اس کو اپنا آپ خود کو سیف رکھیے ہینڈ موومینٹ زیادہ لیجیے جی تاکہ کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ بے فکر ہو کے کال کر سکتی ہیں آپ کو کچھ بھی میڈیسن جو ہیں اگر وہ ختم ہوتی ہے تو تب بھی آپ کال کر سکتی ہیں جی

ہیلو چل ٹھیک ہے جیسا جس